खमलायनाय होनब्ला जों बेखौनो बुजियो जे खमलायनायाव बहुत रोखोमनि जुजिलायनाय थायो मानो होनोबा बेहाय फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बायदिसिना बलि बल टेनिस बल बेफोरो मोनसे नारा नारथा जुजिनायनि गेजेरजों खमलायनायजायो बेफोर खेलाखौनो देरहायोब्ला ओनसोलाव बुखोनाय लाबोयो बेफोरजोंबो नोङो आरामसे मुलाम्फा नाम खामायनो हायो आरो गुबुनखौ गासिबो साक्रि बाक्रिआवबो मदद होफायो बेनिखायनो खेला धुला मोनफ्रामखौबो एसे रोंखा राखा जानानै थानांगौ मानो होनोबा गर्व खमायनायजोंबो जोङो नोङो बेसेनगोसा जिउआव नोंखौ थुलुंगा होनो हायो बेफोरखौ लोगोआव अन्नानै बयजोंबो